हाँ जी लक्ष्मी से बोल रहे है मुझे है ना आज हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन है सजावट करनी है तो आपके पास गुलाब मिल जाएंगे अच्छा तो अभी लाल गुलाब का क्या भाव है दो सौ रुपए और पीला गुलाब अच्छा सफेद भी मिलेगा हाँ सभी रंगों के गुलाब है आपके पास अच्छा और जैस्मिन मिलेंगे आपके पास जैस्मिन का क्या भाव है तीन सौ रुपए अच्छा मुझे आज चाहिए शाम को न दो किलो गुलाब लाल गुलाब दो किलो तो आप क्या भाव लगाएंगे तो में एकट्ठा ले रही हूँ आपसे आप कम नहीं करेंगे कुछ भाव हाँ वो तो है पर हमारे जो पास में है वो तो है न कम कर रहे है आप कुछ तो कम करिये नहीं ताज़े तो है पर उनके पास में जैस्मिन के फूल नहीं है इसलिए तो में आपके पास आई थी आपके पास सब तरह के मिल जायेंगे फूल

ताजे तो है पर आप कुछ तो भाव कम करिए मैं इतने सारे फूल ले रही हूँ आपसे सब तरह के गुलाब ले रही हूँ गुलाबी भी दे दीजिए गुलाब अच्छा अच्छा ठीक है तो आप लोग है न सजा आप सजावट करवा देंगे शाम को आप एक कम कीजिए आप मुझे तीन किलो तो न लाल गुलाब भेज दीजिए है ना दो किलो पीला गुलाब दे दीजिए और गुलाबी वाले गुलाब ताजे हो तो वो भी भिजवा दीजिए फिर अच्छा ठीक है तो आप है ना सब तरह के गुलाब दे रहे है तो भाव भी कम करियेगा ठीक है एक किलो सफेद गुलाब भी देना

हाँ और दो किलो जैस्मिन भी कर दीजिए है ना हाँ तो कितना हो जाएगा हजार रुपए हजार रुपए तो बहुत महंगा बता रहे हैं आप अच्छा ठीक है तो आप एक काम कीजिए आप है ना सजावत करवा देंगे तो है ना लाल गुलाब कर दीजिए गया टेबल सजा दीजिएगा लाल गुलाब से तो है ना और बाहर का बंदर बार बनवाएंगे तो आप कौन से फूल लगाएगे गुलाबों से करेंगे या जैस्मिन से करेंगे तो बंदर बार में कितने लग जाएगे जैस्मिन पाँच किलो जैस्मिन तो ठीक है पाँच किलो जैस्मिन के फूल भी कर दीजिए आज से है न ठीक है तो कितने बजे कितने बजे से करेंगे आप चलिए ठीक है फिर आप शाम को आ जाइयेगा चार बजे से है ना सारे गुलाब ले आइयेगा लाल पीले सफेद गुलाबी और है ना जैस्मिन के भी ले आइयेगा है ना ठीक है धन्यवाद